मूंखे नंढपण जूं ॻाल्हियूं अॼ बि यादि ईंदियूं आहिनि असांजी जॾहिं स्कूल जूं छुटियूं चालू थींदियूं हुयूं अप्रेल जो महीनो हुंदो हुओ त असां सब साहेड़ियूं ऐं असांजे घर जा नंढा ॿार सभु गॾजी करे पाण में घुमणु वेंदा हुआसीं असांजे उल्हासनगर में जेका ॿालिकनि जी ॿाड़ी बिरला मंदरु आहे ऐं असां केॾी महिल चालीहे जे मंदर ते बि पिणु वेंदा हुआसीं असांखे पाण में गॾिजी घुमण में जाम मज़ो ईंदो हुओ असांजे घर वारा कॾी मतिलब असांखे बॉम्बे बि वठी हलंदा हुआ बॉम्बे में असांखे हाजी अली महालशमी मंदिर ऐं गेटवे ऑफ इंडिया इहे सभु जॻहियूं ॾेखारे ईंदा हुआ इन खां पोइ असां जेॾी महिल पाण में बि पंहिंजे लेखे घुमणु वेंदा हुआसीं असांखे गॾिजी घुमण में मज़ो ईंदो ऐं रांदियूं पिणु खेॾंदा हुआसीं सभु हिक जेॾा हूंदा हुआसीं इन करे असांखे म घुमण में जाम मज़ो ईंदो हुओ